ग्रामीण लोकके पुलिस दरोगासे बचिके बचिएके रहैके चाही काहेकि ओकरामे जे जे ओकरा चक्करमे पड़ै छै ओकरा ओकर जिनगी नरक हो जाइ छै ओक ओकरा एन्ने जाइ ओन्ने जाइ पड़ै छै ओकरासे बात करै पड़ै छै ओन्ने रुपा खरचा होइ छै ओन्ने रुपा खरचा होइ छै एस पी डी एस पी फल्लाँ चिल्लाँ दिस दैट करै पड़ै छै दौड़ै पड़ै छै बेर बेर चक्कर कटबै छै ओ ओकरा ओसब चक्करमे ग्रामीण लोक ओसब चक्करसे दूरे रहैके चाही लेकिन मजबूरीके कारण आदमी फसि जाइ छै फसि जाइ छै दोसर दोसरके कारण आदमी फसि जाइ छै तऽ ओहि खातिर आदमी ओसब चक्करमे पड़ि जाइ पड़ि जाइ छिकै ओ ओसब काटै पड़ै छै काटै पड़ै छै ओ अदालत जाइ पड़ै छै आओर पुलिस दरोगासे मिलै पड़ै छै रुपा पइसा लै छै घूस पेंच लै ताहिपर भी नहि होइ छै एतेक परेशान होलाके बादभी आदमीके आदमी परेशान रहै छै ताहिपर भी